सीतामढ़ीमे बहुत सारा मतलब कि नदी हय जादा नदी नहि हय एगो नदी हय लखनदेइ नदी हय एगो जे ओहिमे ओहिमेके पानि जे हय साफ नहि हय कचड़ा हय एकबार सफाइयो भेल रहै तैयो जे हय ओहिमे पानि अबै छै लेकिन ओहि पानि से जे हय बड़ा छति होइत छै ओ गन्दा पानि हय आओरो नदी हय उधर एगो सीतेमढ़ीमे उतरही उतरहिनी नदी हय जेकर जे हय धार जे हय उत्तर मुँहे चलैत छै उल्टा चलैत छै वहाँ मेला भी लगैत छै ओहि मेलामे मतलब ओहि एक नदीमे मेला लगैत छै जे बहुत दूर दूर से आदमी अबैत छै ओहि नदीमे स्नान करैके लेल उहाँके पानि जे हय अच्छा हय सुन्दर हय ओहि जगह पर जे हय

हँ तऽ ओहे नदी जे हय नदी ठीक हय आओरो छोटा छोटा नदी ओदी हय तऽ आओर कोन नदीके बारेमे जानैके हय ई नदी सभ जे हय लखनदेइ हैये हय एगो तऽ रही हय आओरो आओरो कोइ नदीके बारेमे जानै चाहैत छी आँय हँ तऽ ओहे नदी हय एगो जे बाढ़ि भी अबैत रहैत छै पानि अबैत रहैत छै आ ई नदी हय लखनदेइ नदी बला नदी हय ओहिमे जे हय बहुत पानि जे हय थोड़ा पानि रहैत छै ओहिमे जे बाढ़ि अबैत छै तऽ हमेशा नहि चलि रहैत छै कभी काल सुखि जाइत रहैत छै ओहिमे जे बहुत कचड़ा कचड़ा फैलल रहैत छै ओहि नदीमे